तूं आतां कसली शिक्षण घेता तुजे फुडले प्लेन्स कितें आसात हांव आतां झेवियर्झांत कंप्यूटर सायन्स शिकतां आतां सँकेंड इयराक वयतलो आनी कंप्यूटर सायन्स टोपिक आयल्यार कोडिंग येता भितर पायथन लँग्वेजीस येता हें सगळें शिकता म्हणसर कोडिंग तुका लॅपटोपार तुका टायप करून कोड सेट करून तुका व्हडले जे प्रोजेक्ट्स आसता पळय ते इन शोर्ट करपाक मेळटा फोर एक्झाम्पल आतां तुका रोबोट्स बीन करपाक मेळटा ताचेर एलसीआर तें कोडिंग आसता तें तें कोड करून तुका रोबोट तुका जाय तसो मूव करपाक मेळटा आनी तुका फ्युचरांतूय बरें पडटा एप्स बीन तयार करपाक कोडिंगूच लागता सो तातूंत तुका खूब फायदो आसा एप सुद्दां एक तुका सामको हीट जालो एप जाल्यार तेप्रमाणे तुका एप्स कसो कितले लोक डाउनलोड करता ताचेर तुका इन्कम मागीर येता एप्सांचो कोडिंग तुका आनी हेकिंगांतूय यूज जाता बट इन लिगल वे सो इफ यौर वर्किंग फोर अ कंपनी थंय तुका हेकिंग जाय पडटा कोडिंग जाय पडटा अकांउंटींग जाय पडटा तेन्ना सगळे कोड्स लागता सो तूं तो कोड्स तुवें तयार आपलो ओन करपाचे आनी तांकां दिवपाचे देन दे पे फोर द कोड्स फोर यू